बिहारके सन्दर्भमे अगर हम परम्परिक पारिवारिक आ लैङ्गिक भूमिकाके बात करैत छियै तऽ अगर हम प्राचीन कालसँ लै छियै तऽ एक पारम्परिक एहन रहै माहौल जाहिमे हमेशासँ जे छै लड़काके पुरुषके सर्वोपरि मानल गेलै महिलाके जे छै स्त्रीके जे छै कम कऽ कऽ आँकल गेलै हुनका लेल एकटा दायरा होइत छलै जे ओ चारि दिवारीके अन्दरे रहथिन घूँघट प्रथा रहै लेकिन आइ ओहि चीजमे बहुत बदलाव एलैया आइ बिहारमे बेटा बेटी जे छै दुनू एक समान मानल जाइत छै आइ तऽ देखैत छियै बिहार सरकार लड़कीके लेल जते बेटीके लेल कऽ रहलैया ओते लड़काके लेल तऽ कैयो नहि रहल छै आइ देखिऔ साइकल योजनाके तहत जे छै आइ बेटी सब पाँच पाँच किलोमीटर जे छै जाकऽ दूर पढ़ैत छै लड़कीके जे छै से स्थान बिहारमे भेटलैया जे ई बिहारमे गर्वके गप छै